अगरि अहिड़ो मां कोई चित्र ठाहियां थी जंहिं में मां पंहिंजा अनुभव हुन में या जेको मां फ़ील कयां थी जंहिं मांजी भावना हले थी मन में उहो मां शामिलु करण त मां कुझु न कुझु नेचर जो ठाहींदी आहियां जीअं थी सघंदो आहे मां कुझु आसमान ड्रॉ करे रखां मां हुनखे न हुन में कलर्स विझां पंहिंजे फ़ीलिंगस जे अकॉर्डिंग पंहिंजे भावनाउनि जे अकॉर्डिंग जेको मांजे मन में ख़्यालु थो अचे मांजे मन में जेको बि हले थो मां हुनजे अकॉर्डिंग हुन में कलर्स कयां जीअं अगरि मां इलाही ख़ुशि पेई आहियां त मां हुन में ब्राइट कलर्स यूस कंदी आहियां ऐं मांखे जीअं अगरि घबराहट थींदी आहे कंहिं शइ जे लाइ या अगरि मांजो मनु उदास हूंदो आहे कंहिं शइ जे लाइ त मां हुन में वरी डाक कलर्स यूस कंदी आहियां मां जीअं मांजो अंदरु जेतिरो बि हले थो उहो सभु वेन्ट आउट थी वञे उहो सभु मां पैंटिंग जे थ्रू मां पंहिंजो बाहिरि निकारे छॾियां